जोंनि हारिनि धोरोमारि दैदेनगिरि होननानै बुङोब्ला जायफोरा धोरोमनि खोथा गोथौवै मिथिनो हागौ आरो धोरोमनि खोथाजों जाय लामा हान्थियो धोरोमनि नेमखान्थि नेम निथि बादियै जायफोरा गावखौ दैदेनो दा बै बिथांमोनखौनो जों जोंनि दोरोमनि बिगोमा होननानै जों थोंजों बुंनो हायो मानोना साफ्रामबो मानसि माहारियानो गासिबो दोरोमनि दैदेनगिरि जाजोबनायाबो समभाबना नङा बा जोजोबनो हानाया जाथावना नङा बिनिखायनो जायफोरा धोरोमनि खोथाखौ गोथौवै फोथायनानै गावनि लामा हान्थियो बा धोरोमनि खोथाजों लोगोसे धोरोमखौ लानानै गुबुन गुबुननो फोरमायनानै होयो दा बैफोर बादि थाखोनि मानसिफ्रानो जोंनि धोरोमनि दैदेनगिरि होनानै जों बुंनो हायो दा खोथाया जाहैबाय जोंंनि जेनाखि धोरोमगिरि हारिनि धोरोमारि दैदेनगिरि दा बिथांमोना जोंखौ गोबां माखासे समाव सुबुरुन होयो जायनि थाखाय जोङो धोरोमनि खोथाखौ मिथिनो हायो जाय बिथांमोना हारिनि धोरोमारि दैदेनगिरि बे बिथांमोनहा समजों लोगोसे आरो गोनां जायोब्ला बा खावलायनाय बादि जोंनो माखासे धोरोमफोरनि खोथाखौ गुवारै आरो मोजाङै बेखेवनानै होयो जायनि थाखाय जोङो बै बिथांमोननि फ्राय जोङो गोबां धोरोमनि खोथा जोङो मिथिनो हायो दा जोबथानायाव बेखौबो बुंनो नाजादोंदि थारैनो हारिनि धोरोमारि दैदेनगिरिया जोंनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैनो हादों जायनि थाखाय जों साफ्रामबो उन जोलै सुबुंफोरा मोनसे थार लामाजों थाबायनो थाखाय खाबु मोनदों जुदि हारिनि धोरोमारि दैदेनगिरिफोर नङामोनब्ला जोङो खोमसि दरसि जोङो लामाजों हान्थिनांगौ बेफोरबादि थासारिजों जोङो फैनो गोनां जागौमोन मानोना जोङो धोरोमनि जुदि खोथा मोनाब्ला बा धोरोमनि गोथौ ओंथिखौ जोङो जुदि मोन्थियाब्ला जों नितसय खोमसि दरसि हरनि गेजेराव थाबायनाय बादि जों थाबायनो गोनां जायोमोन बा जानांगौमोन दा बेफोरखौ नोजोर होनानै हारिनि धोरोमारि दैदेनगिरिया जोंनि जिउआव गोबां गोहोम खोख्लैदों आरो जोङो धोरोमनि खोथा मिथिनानै जों जोंनि आखल आखु गियान गासैयावबो जों सोलायनो हानानै मोनसे मोजां लामाजों हान्थिनो खाबु मोनदों